हाँ जी नमस्ते कोच सर ही बोल रहा हूँ बोलिए हाँ जी हाँ रौशन बोलो क्या हुआ अरे ऐसे थोड़ी होता है ये तो गेम है खेल है इसमें तो चलता रहता है ऊपर नीचे अब तुम नहीं चल रहे इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है तुम तो अपनी वो जारी रखो खेलने की प्रक्रिया को वहाँ पे ट्रेनिंग जारी रखो ऐसे बीच में छोड़ के आप भागोगे फिर काम कैसे चलेगा ऐसे थोड़ी होता है तुम लगातार हिलते रहो खेलते रहो सब हो जाएगा वो तो एक दो मैच नहीं चलोगे अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन कर दोगे सब कुछ बराबर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तुम तो खेल खेलना जारी रखी ना ऐसे कैसे बंद कर रहे हो तुम अरे ऐसे नहीं होता है ऐसे एक दो मैच में कम मतलब रन बना पा रहे हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है जब आगे के मैच आ रहे हैं इनको खेलो ना और अभी तो मैच इष्टार्ट होंगे अभी की शुरुआ अभी तो शुरुआत हुई है अभी मुख्य मैच तो आएंगे आप ऐसे अभी से थक गए अभी से बोल रहे हो के नहीं खेलना ऐसे थोड़ी होता है अभी आगे तो बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस करनी है तुमको हमने तो आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ कर रखी हैं कि आप बहुत अच्छा खेलते हो बहुत आगे तक जाओगे अरे ऐसे कुछ नहीं है साथ वालों को क्या है तुम एक बार अच्छा रन बनाओ साथ वाले तो सब बोलेंगे कि हाँ अच्छे खेलते हो अच्छे खेलते हो ऐसे साथ वालों के बोलने से तुम और पीछे को हो रहे हो ऐसे थोड़ी होता है तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो हाँ देखो देखो आप देखो आप अपनी तैयारी प्रैक्टिस जारी रखो और मेरे कहे से अब खेलना मत छोड़ो और अपना बेष्ट दो खेल के लिए सब कुछ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हैं आप अच्छे तरीके से ध्यान दो ये बेफालतू के बातों पे ध्यान मत दो ठीक है ना ठीक ठीक है